ईअं त असांजे थाणा ज़िले में जाम सारा चेंजिस अची विया आहिनि जीअं त पहिरें जी एस टी न हुयो कुझु सालनि खां पोइ हाणे जी एस टी आहियो त उनसां बि काफ़ी फ़र्क़ु पियो आहे ऐं असांजी इकोनॉमी बि जाम सुठी रही आहे जीअं खां डिजिटलाइसेशन अची वियो आहे तीअं खां इकनॉमी में बि जाम सुठो फ़र्क़ु पियो आहे ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते बि जाम सुठो फ़र्क़ु आहे जीअं त जूनी जूनी बिल्डिंगूं जेके किरनि पयूं त उहे वरी वरी ठहियूं आहिनि हीअं जेके पहिरी चॉल सिस्टम सां माण्हूं रहंदा हुया उहे हाणे सुठा पंहिंजा घर ठाहे या बिल्डिंगूं ठाहे हुननि में रहनि था इहे सभु चेंजेस हिन वजह सां आहिनि व छाकाणि त असांजे थाने ज़िले जा जेके माण्हूं हुया हे उन हे उन्हनि जे उनजे सुठे विचार सां इहे सभु चेंजेस आया आहिनि ऐं इन सां असांजे ज़िले में जेके माण्हूं रहनि था उन्हनि जे ज़िंदगी में बि जाम सुठो असर पई वियो आहे ऐं सरकारु तरफ़ा जेके ॿारनि खे पढ़ण लाइ पेसा न आहे उन सरकारु हुनखे सरकार जे तरफ़ा फ्रीअ में पढ़ाई मिली वई आहे छोकिरियुनि लाइ फ्रीअ में थी वई आहे ऐं सोशल चेंज में सरकारु तरफ़ा हॉस्पिटल खुली वयूं आहिनि जंहिंमें जाम वॾियूं वॾियूं टेक्नोलॉजिस अची वयूं आहिनि जंहिंमें मशीनूं अची वयूं आहिनि जंहिंमें जंहिंखे पैसा न आहिनि त उहो बि इलाजु हुनमें हुन हॉस्पिटल में फ्रीअ में इलाजु करवाए सघनि था